जोंनि ओनसोलफोरा आइजोफोरनि हाबाफारि सोलोंनाया जादों आइजोफोरा गोसोबायदि फरायनो आरो खामानि मावनो हायो आरो गुबुन जायगायावबो गावनि रोंगौथिखौ लाना दिन्थिहैनो हायो आइजोफोरा जेंनाया हानथिनायाव सोमजियोब्लाबो गाव नाजायोब्ला जेबो जेंनाया गैया